کیا آپ کا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے اگر ایسا ہے تو بجلی کی کٹوتی کے دوران یہ کیسے متاثر ہوتا ہے بجلی کی کٹوتی میں روشنی کے لیے دیگر اختیارات کیا ہیں کیا یہاں لوگوں کے پاس انویٹر ہے ہاں یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے پاس انویٹر ہیں اور اگر بجلی چلی جاتی ہے تو انویٹر کا یوز کرتے ہیں اس لیے بجلی جانے پر لوگوں کو پریشانی بہت کمی کے ساتھ ہوتی ہے اور جن لوگوں کے پاس انویٹر نہیں ہے وہ لوگ بجلی جانے پر پریشان ہو جاتے ہیں جیسے گرمی میں آدمی کو پنکھا چلانا ضروری ہے گرمی میں پنکھے کے بغیر انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن جس کے پاس انویٹر ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی